जोङो ना लायो थेनानै सारो सुइस गेट बलायो जोङो बोलो होनानै जोङो सारो खस्थ' मोनो ओंखाम उखैयो जोंहा अनेक माबा दं आरो गिदिर गिदिर दैखौ जों सारनानै थेनानै सारो जाहा उफाय गैया बेखौ सारनानै जोङो हमनानै बाहायनानै लाबोयो आरो सुइस गेट बलायनाय ना सारनाय ना हमनाय बे जोंनि आखायाव गासिबो दंजोबो आरो जोङो जों बेबायदि रोंखायो आरो रोंनाया ना सारनाय आरो ना हमनाय आरो बेहाय मा नांगौ जेखाइ नांगौ खबाइ नांगौ बिदि आरो बाहायनाया जेखाइ नांगौ खबाइ नांगौ खदाल नांगौ बेजों जोङो सारो थेनानै सारो हमनानै लाबोयो जोंहा गासिबो नांजोबगौ आरो बाहाय जोङो दा सुइस गेट बलायनायाव जोङो गासिबो थेनानै सारो थोरसि लायो खदाल लायो जेखाइ लायो खबाइ लायो जोङो ना सारनाया आरो बिदिखौ लायाबा जोंहा नायाबो मोनबोया जोङो जेखाइ खबाइ गा सिबो